गोंयांत नवे नवे कलाकार फुडें येत आसात नवे विचार घेवन आत्मविश्वासान नवे प्रयोग करीत आसा कलेन नवे बदलाव घडत आसा गोंयचे कलेक वाव मेळटा ही सगळ्यान व्हड गजाल गोंयची कला भायल्या देशांनी सादर करपाक मेळटा आनी गोंयच्या कलेची पाश्चात्य लोकांक वळख करून दिवंक मेळटा गोंयच्या कलेक सम्मान मेळटा सगळ्यान बरी गजाल जेन्ना वे कलाकार आसात ते सोशल मिडयाचेर सक्रीय आशिल्ल्यान कलेचे विडयो भायल्या जाग्यांचेर पावतात जे तांकां खूब आवडटा ते लोक तोखणाय करता तशेंच कोंकणींत नवीं फिल्मां बऱ्या विशयाचेर घेवन बरयता कांय कोंकणी फिल्मांनी नामनांय जोडल्या जीं लोकांच्या काळजान जागो करून बसला ते भायर जायत्या गाणयांचे विडयो येवपाक लागल्या जी नवी पद्दत घेवन शूट करता जी पळोवपाक खूब आकर्शीत दिसता